नमस्ते हाँ मेरे पास है दुकान फल का क्या आपको फल चाहिए क्या मतलब कितना कितना आपको चाहिए सारा फल पाँच पाँच किलो देखिए जब आपको सेब चाहिए तो सेब है एक सौ बीस रूपीया और अनार है सेब है एक सौ बीस रुपया अनार है दो सौ रूपीया और मौसमी है डेढ़ सौ रुपये और केला भी चाहिए केला स् केला साठ रूपये दर्जन है और वो जो अनानास है वो ढाई सौ रुपये तो अ देखिए मेरे यहाँ मतलब हर जगह से मतलब सस्ता दूँगी आयडी आपको चाहिए तो मै आपके यहाँ भिजवा भी सकती हूँ मतलब कोई दिक्कत नहीं आपको होगी मतलब मैं कम रेट में दूँगी नहीं नहीं मै बोल अरे तो हम तो बोल रहे है न की हर जगह से मतलब रेट हम कम करके देंगे और पहुँचा भी देंगे आपको आना नहीं पड़ेगा हर जगह से पता कर लीजिए हर दुकान पे मतलब की कहाँ मतलब की सस्ता है कहाँ महंगा है हरेक मतलब मार्केट से मतबल कम करके बता रही हूँ न आपको कम रेट करके दूँगी हाँ तो आप ख़ुद हूँ ऊं पैसा मतलब मेरे दुकान पर देंगी की मतलब आपके मतलब घर पर आने पर मिलेगा हूँ चलिए ठीक है कोई दिक् हं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तब हम पहुँच देगे यदि आपको मतलब गूगल पे पर भी पेमेंट करना होगा कर दीजिएगा फोनपे भी करना हो मतलब किसी पर भी करना हो कर सकती हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए हम तब टाइम से आपके घर पर पहुँचा देंगे नमस्ते